ہیلو آپ ڈاکٹر توحید توحید بات کر رہے ہیں میں عفان بات کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کل رات سے ڈنر کے بعد میرے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے بس تو بتائیں میں کیا کروں میں نے ڈنر میں روسٹڈ چکن کباب اور قورمہ کھا لیا تھا جی جی جی یہ اصل میں مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا تھا اور یہ بہت اسپائسی بھی تھا اور اصل میں میں رات سے سو بھی نہیں پایا ہوں میں رات میں میں رات میں اٹھا تو میں نے چہل چہل قدمی بھی کری لیکن پھر بھی درد صحیح نہیں ہوا

جی جی